आथिखालावथ' बयबो मेथाइखौ खोनासंनो मोजां मोनखायो नालाय बयबो मोजां मोनो जेनेबा रोजाबनो रोंबाबो रोङाबाबो खोनासंनो मोजां मोनो आरो बयबो मेथाइखौहाय माबाफोर खुसि जाबाबो जेनेबा दुखु जाबाबो इब्रि सिटुएसनावनो थाया मानो जेनेबा बयबो मेथाइखौ खोनासंनो मोजां मोनो गावबागाव मुद हिसाबैहाय ओमफ्राय इदिन सोरबाफोर मेथाइ रोजाबनो गोसो एबा गारांफोरखौहाय फोसाबनो गोसोबा सोरबाफोर माबा प्रेक्टिस खालामबाय थाबा जागोन आरो जेनेबा प्रेक्टिस खालामबाय थाबानो मोजां जालाङो आरो गारामाफ्रा जेनेबा फुंफोरावहाय प्रेक्टिस खालामनांगौ ओमफ्राय गारमाफोरखौ साफा खालाम लाखिबाय थानांगौ आरो जेनेबा गारांफोरखौहाय मोजां खालामनो थाखाय आमफ्राय इदिनो सोरबाफोर माबायाव गामि फोरावहाय जेनेबा खाथिफोराव सोरबाफोर गिटार दामनो गोरों नोङाबा मेथाइ रोजाबनो गोरोंफोर दं थायोब्ला आरो बिसिनियावहाय थांनानै जेनेबा इसोरजोंहाय प्रेक्टिस खालामनो हायो जेनेबा बोरैहाय सुरखौ बोनांगौ माबाफोरखौहाय स्थार्त खालामनांगौ बेफोरखौहाय प्रेक्टिस खालामबाय थानानैहाय गारां गारांफोरखौहाय मोजां खालामनो हायो आरो प्रेक्टिस खालामबाय थानानैहाय जेनेबा ओमफ्राय जोंबो इदिनो माबाफोरावहाय कलेजफोराव इउनिभारसिटीफोरावहाय रोजाबो आरो मालाबाफोर इदि प्रोग्राम जायोबा ओमफ्राय इदिनो गिटारजों रोजामो जेनेबा दामनाय देनाय जायखिया मोनबा बेफोरजोंहाय माबा रोजामो माबा बे गारांफोराथ' प्रेक्टिस खालामबाय थानांगौ जायो ओमफ्राय इदिनो जोंबो प्रेक्टिस खालामबाय थायो आरोना गोबाव सम लायो प्रेक्टिस खालामनो प्रेक्टिस खालामनायाव जेनेबा मेलाया मेलाया जायो मालाबा ओमफ्राय इदिनो गोबाव थाइम लायो प्रेक्टिस खालामनो थाखाय जेनेबा मेलाय होनो थाखाय ओमफाय जोंबो इउनिभारसिटीफोरावहाय रोजाबबाय थायोनालाय गोबाव थाइम लायो इदिनो सप्टासे गाहाम लायो मालाबा मालाबा इदिनो प्रग्रामफोर जाबा रोजाबो आरोना जोङो जोंनि माबायावबो दिपार्टमेन्तआवबो सासे दादा दङ गिटार दामनो गोरों ओमफ्राय जों बिखौनो लिंहरनानै प्रेक्टिस खालामबाय थायो आरोना गिटार दामनो गोरों नालाय बियो ओमफ्राय सिंगारबो आरो मानसिया ओमफ्राय बिजोंनो लोगो लानानै जों प्रेक्टिस खालामबाय थायो आरोना माबाफोर जेनेबा इउनिभारसिटीफोराव प्रग्रामफोर जाबा इदि आमफ्राय माबाफोर सानदेफोरावबो सार्चफोराव थांनानै गिथ रोजाबबाय थायो आरो जों आंथ' क्रिस्टान नालाय ओमफ्राय इब्रि सानदे सार्च थांनानै जेनेबा सार्च आवहाय गिथ रोजाबहैबाय थायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो प्रेक्टिस खालामलांबाय थाबानो गाराङा मोजां जालाङो आरो इदि